मोबायल हो एक असो आतां जाला की मोबायला शिवाय कोणूच आतां जगपाक शकना मोबायल सगळ्यांचो एक साथीदार जाला मोबायल म्हणल्यार सगळें जेवण ना जाल्यार जाता पूण मोबायल हातीक जाय पयशे नाल्यार जाता मोबायल जाय किदेंय ना जाल्यार जाता पूण मोबायल जाय मोबायल ना जाल्यार न्हीद पडना मोबायल ना जाल्यार भूक लागना मोबायल मोबायल मोबायल भुरग्यां कडे मोबायल जाणट्या कडे मोबायल सगळ्या कडेन मोबायल मोबायला शिवाय एक मनीस आतां तुमकां मेळपा ना मोबायल हो असो जाला की जिवनाक तेजें सगळ्याक महत्व चड जालां आनी सगळ्याक मोबायल दोनी वटेन मोबायल असो बरोय आसा तितलो वायटूय आसा मोबायलाचे जे जितली तुमी बरी उपेग करून घेतले तितलो तो मोबायल बरो वायट केल्यार वायटय जातलें बरो बरो बरो उपेग केल्यार बरें जातलें मोबायलान आतां पयशें ना जाल्यार सुद्दां मोबायल खंयी गुगल पे यूज करपाक मेळटा बॉल्सान पयशेच जाय अशें ना मोबायलान पयशे आसल्यार तूं खंयी वचपाक शकता किदेंय करपाक शकता मोबायल हो असो की तुजो दीस भर तूं एकटोच आसा आनी एक तुजे कडेन मोबायल आसा जाल्यार तूं टायमपास करपा शकता मोबायल्या वयल्यान सगळें तुका दुसऱ्या मनशाची आनी गरज ना खंयी शेणलो जाल्यार फोन मारून तूं मोबायलाचेर आपल्या मनशाक हाडपा शकता मोबायला वयल्यान तूं सगळें नेटवर्क मेळोवपा शकता तूं खंय आसा तें तुका कयटा तूं खंय वसपा जाय तें तुका कळटा सगळें सगळें मोबायलाचेर कयटा मोबायल हो इतलो इम्पोर्टंट जाला आयच्या जगाक की मोबायला शिवाय कोणूच जगपा शकना मोबायल सारको एक असो की भुरग्यांक शिकपाचेर जाल्यार सगळे मोबायलाचेर मेळटा मोबायला वयल्यान भुरगीं खुब्ब हुशार जाल्या मोबायलाचेर सगळें मेळटा तांकां गुगलाचेर मारल्यार एक गुगलाचेर मारल्यार सगळें दिसता सगळें कळटा कितें कयणा अशें ना इतली इजी जालां की मोबायल येयला हातीक आनी सगळे भुरग्यांक इजी जावन पडला शिकपाक तर भुरगीं सारकीं इजी जाता शिक्षणाचें सगळें मोबायलाचेर मेळटा जेवण करपाक किदें तुका रांदपाचें खावपाचें सगलें मोबायलाचेर मेळटा कोणाक जेवण करपाक कळना जाल्यार कांयच भिवपाची गरज ना मोबायलाचेर पयल्या सगळें जेवण करपाक कळटा एक किदें करपा जाय जाल्यार मोबायल यू ट्यूब मारपाचो सगळें तुका जाय जाय तें मेळटा मोबायलाची इतली तुका संवय जाल्ली आसा की मोबायल हातीन ना जाल्यार तूं सारको एक हें जाल्ल्या भशेन जाता मोबायल हो सारको मनशाचो साथिदार जाला मनशाक कोण ना जाल्यार कोता येता पूण फक्त एक मोबायल जाय मोबायला शिवाय मनीस जगपा शकना